आं बिजाब फरायफेरबाय आं फरायनाय बिजाबा सल'मामोन बे बिजाबा ओरैबायदि मोजांमोन जे रमान्टिक बो नांलायनायबो कमिदियान बो दंमोन बिजाबा ओरैबायदि मोजांमोन जे माब्लाबाबो बेखौ फराया होननानै सान्दोंमोन जे बियो बेबायदि मोजां जानाय नङा सान्दोंमोन गोसोआव बेबायदि मोजां साननाय लाबोनाय नङा सान्दोंमोन बिजाबखौ फरायनो मोजां मोना होननानै दोन्दोंमोन ओमफ्राय बिजाबा ओरैबायदि मोजां फरायनानै सिङाव नायबा जोबोर गोदै आरो बिदै गोनां बिजाबा जोबोद मोजां फरायनोबो बिजाबनि मुङा जुजाइनि अर बेयो सल'मा गांसे बिजाब बियो जोबोद मोजां हारिनि थाखायबो मोजां खिन्थानाय मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दैबो मोजां खिन्थालांनाय बिदिनो जोबोर मोजां बिजाबा फरायनायावबो जोबोद मोजां जायो गोसोआव मोजां मोनो ओरैनो थानाय टाइमावहाय फरायदोंमोन बेखौहाय फरायनाय टाइमाव बिजाबा मोजां जानाय नङा साननानै फरायाखैमोन उनावहाय गासैबो फार्सट निफ्राय जोबजासिम फरायलांबा जोबोद मोजां मोनबाय गोसोआवबो बिजाब फरायनानै सोलायनाय फैबाय बिजाबा ओरैबायदि गियाननि गियान होनाय जे मिन्थिफेरैखौबो मिन्थियो बुजियैखोबो बुजिनो हानाय जे माबायदि लाइफ आव माबायदि जानांगौ बिजाबाव बिदि बेफोरबायदि सोमोन्दै लिरलांनाय दंमोन बिदिनो